सो स्टाटिंगाक पोळवंक गेल्यार म्हाका अशे रिव्यूज मेळ्ळे फिडबॅक मेळेलो की जी क्लॅरिटीन हें नासलें म्हुणून कितें उच्चारण सा हें नासलें म्हुणून क्लियर नासलें म्हुणून सो हांवें तेजेर खूब काम केलें आनी मागीर इवन हांव हांवें स्वीच केलें पयलीं हांव हिंदी सॉग्स म्हणटालो जेन्ना हांव मराठीन आयलो पळय मराठी सॉग्स म्हणपाक लागलो तेन्ना म्हाजी उच्चारण खूब सुदारलें आनी आनी डायनॅमिक्स डायनॅमिक्स ईन द के एनसे आमी पीच म्हणपा शकता सो ताजेर हांवें काम केलें स्प तेजेर हांव म्हजी हाय पीच पयलीं आसली स्टाटिंगांक जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना खूब मागीर मदीं येता तें एक एडॉलसण फेजान मात्शी तुजी पीच देंवताच आनी ती जेन्ना परती तूं सारकी तेन्नाच ती देंव एका हेजे वयल्यान देंवताच सो तर तेजेत म्हाका तेन्ना मातसो त्रास जाल्लो सो तेजेर हांवें त्रा तेजे हांवें खूब हें केलें काम केलें आनी हांव हार्मोनियम वादक आसल्या कारणान म्हाका एक हें मेळ्ळें की रियाज करपाक मेळ्ळो घरा कडेन आनी तेजे म्हाजेर पिचीचेर काम करपाक मेळें आनी इंट इंटप्रिटेशन इंटप्रिटेशन आमी तें कशें आमी क खंयचें सॉंग कशें इंटप्रेट करता तें हय ताजेर सुद्दां खुबशे प्र हे केलां हांवें प्रॅक्टीस करून केलें हांवें तेजेर काम